आं अरदाबाव ओंखाम संफेरबाय जोङो आरो गोदोनि दिनाव अरदाबावनो संनानै जायोमोन गथ' गथाय गाबलाय खुलाय बेनि थाखायनो जोङो बिराद खस्त' मोनोमोन दा आरो गेस बायदिसिना मोनबाय नालाय जोङो थाब थाब थाब थाब ओंखाम ओंख्रि गथ'फोरनोबो जाहोहरनो हायो बेनिखायनो जोङो साहा बायदिसिनाफोरखौबो जोङो थाब थाब फुदुंनानै लोंनो हायो ओंखायनो बे गेसखौ जोङो दा लानाय जायो गोदोनि दिनाव जों बिराद खस्त' मोनोमोन बेनिखायनो जोङो दा गेस मोननानै बिराद मोजां मोनबाय जों बन लाय बायदिसिनायाव बिराद खस्त' जायो ओंखायनो जों दा गेसफोरखौ लानाय जायो ओंखायनो गेसफोरनिफ्रायबो बुहुद खामानि जोंनिया बिराद हेफाजाब मोजां मोनो ओंखायनो जोङो अरदाबनि बादै जोङो गेसआवबो संनाय जायो गेसखौ गेसखौ मोननानै जों बिराद गोजोननाय मोनबाय ओंखायनो जों बिराद बननि लायनि जोंहा बारि बागान गैया ओंखायनो जोङो गेसनिफ्रायनो गेसनिफ्रायनो मोजां मोजां ओंखाम ओंख्रि थाब थाब संनानै गथ'फोरनो फरायसालियाव जाहो हरनो हायो ओंखायनो जोङो गेसखौ बाहायो अबावबा आरो अरदाबावबो सङो अरदाबाव आरो बनफोराबो गैयाबाथाय जोङो गेसखौ बाहायबाय अरदाबनिफ्राय जोङो बनलाय अबेबा आरो जिगाब बायदिसिनाजोंबो बन गैयाबा बेफोरजोंबो गोदो संनानै जायोमोन बेनिखायनो जोङो बेनिखायनो जोङो बन गैयाबाथाय गेसआव संना जायो गेसनिफ्राय जोबोद खस्त'निफ्राय जोङो राहा मोनबाय गेसखौ मोननानै ओंखायनो दा अरदाबावबो ओंखाम बुर्जाफोरबाथाय अरदाबावबो सङो ओंख्रि बुर्जाबा अरदाबाव सङो नाथाय अरदाबफोराव थाब थाब फोमोननो हाया ओंखायनो जोङो गेसखौ बाहायो अरदाबाव आरो बन लाय गैयाबाथाय जाया ओंखायनो बन लाय थाबासो जों अरदाबाव संनानै जानो हायो बेनिखायनो अरदाबावबो सङो गेसावबो गेसखौबो बाहायो गेस बाहायखांनानै आरो दै गुदुंफोर नांगौबा जों थाब थाब बनजों अरदाबाव अर सुनानै संनाय जायो

ओंखायनो बे अरदाब अरदाबखौबो जोंनो गोनांथार अरदाबखौबो जों गारनो हाया बायदिसिनायाव जोबोद हेफाजाब होयो आरो अरदाबावबो जों ओंखामखौ संनानै जानो हायो बननि खारबार बनफोरखौबो जोङो बुरजा बुरजा लानो हाया ओंखायनो गेसखौबो बाहायनाय जायो ओमफ्राय गेसनिफ्रायबो बिराद राहा मोनो आरो